में करण कुमार रेआसी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला ते अज्जे दा सोआल असें पुच्छेआ गेदा कि थुआढ़े एरिया बिच जां पूरे साले दा मेला जां जात्रा कोई ऐसी होंदी ते तुसें ई अपनी बचपन दी जेह्की जादां न ओह्दे बिच जेह्की सांझा करनियां न साढ़े कन्नै ते में तुसें सबतों सनाना चाह्न्ना कि साढ़े ग्रां बिच इक सिंझ होंदी ऐ ओ साल्ले दी इक बार होंदी ऐ कि सिंझ बिच इन्ना जैदा मजा औंदा कि सिंझ तुसें ई शायद इस बारे च किश सिटी जाने सिटी दे रौह्ने आह्ले उ'नें इन्ना नालेज नेईं होंदा ऐ लेकिन ग्रां च जेह्के रौह्ने आह्ले न ओह् सिंझ दा मेला जेह्का मजा बड़े जोर शोर कन्नै लैंदे न कि ओह्दे बिच क्रेज होंदा इक कि मेला दिक्खना जाइयै सिंझ लग्गी दी उत्थै मेला लग्गे दा ते अस जदूं निक्के होंदे हे ते साढ़े दादा होर असें ई लेइयै जंदे हे अपने कन्नै जेह्के सिंझा ओ असें ई गोड़ियें दा रेओड़ियें आह्ला गुड़ जां गन्ने खलाने जां कुलचे खलाने ते बड़े जोर शोर कन्नै असें उस्सी जेह्का मेले ई दिक्खना असें सिंझ असें ई निक्के होंदे ऐसा लगदा कि बड्डे बड्डे बड्डे जेह्के पैह्लवान न साढ़े शा पता निं किन्ने बड्डे बड्डे न अस इंदे शा डरी जंदे हे की के केड्डे केड्डे जेह्के बाडियां न जेह्कियां एह् घुला दे न जां एह् लड़ा दे न अस सोचदे हे एह् लड़ा दे न एह् असें इस चीजा पता थोह्ड़ी हा कि एह् केह् करा दे न जां इंदा केह् खेढ ऐ जां केह् ऐ एह् ओह् खेढ होंदा साढ़े ग्रां बिच ते उस्सी अपने तरीके डोगरी तरीके कन्नै उस्सी अस लैन्ने आं ते असें ई उस चीजे ई बड़ा जैदा मजा औंदा दिक्खने गी अस इक बड़ा खुश होना निक्के होए दे असें कि साढ़ा मेला साढ़े ग्रां बिच मेला सिंझ ऐ अज्ज उत्थै मेला लग्गना बड़े बड़े झूले लग्गने कि हां बड़े बड़े खड़ोने होने जां बड़ी बड़ी चीजां लग्गी दियां होनियां खाने बड़ा खुश होना असें जां असें घरे आह्लें दे असें मगर होई जाना कि असें बी जाना असें बी जाना ते फ्ही साढ़े दादा जेह्के असें लेइयै जंदे हे ते उसलै टाइम दा बड़ा मजा औंदा हा असें कि अस उसलै निक्के निक्के बच्चे होंदे हे ते असें निक्के निक्के बच्चे चार पंज किट्ठे होना ते असें चली पौना दादे प दादे कन्नै अपने मेला दिक्खने ई ते उत्थै जाइयै असे कदें असें दादा दे मगर होना कि असें ई फलानी चीज लेई देओ कदें असें आखना असें एह् चीज खानी असें ओ चीज लैना जां असें बी घुलना ते फ्ही असें ई घुलांदे ते नेह् ओ पर ओ जेह्का जेह्का मजा हा जेह्का मतलब कि असें ई कदें ओह् लेई देना बीबी लेई देनी जां फ्ही कुलचे खलान्ने जां असें गन्ने दा जूस पलाना जां खलौने लेई देने असें बड़ा मगर होना दादू हुंदे कि असें ई फलानी चीज लैनी ओह् लैनी उस चीजा दा बी बड़ा मजा हा साढ़े बचपन बिच ते साढ़े ग्रां बिच इक मेला लगदा बसाखी दे टैम पर बसाखी दे टैम पर मेला होंदा जेह्का ओ बहुत बड्डा मेला होंदा ते ओह्दे विच सारे ग्रां दे लोक दूरे पारे दे लोक त्रै दिन ओ मेला चलदा ते सारे जने उस मेले दा मजा लैने औंदे हे ते अस बी जदूं निक्के होंदे हे ते जंदे हे अस बी अपने टैम मम्मी पापा कन्नै जां अपने भ्राएं कन्नै असें जाना मेला दिक्खने ते दूरा दूरा लोक दे होने ते जो मजा उस मेले दा खलौने लग्गे दे झूले लग्गे दे ते फलानी फलानी चीजां लग्गी दियां गेमां लग्गियां ए साढ़े कश ओल्लै इन्ने पैसे बी नेहे होंदे ते बचपन दी गल्ल ऐ ते असें अपने मम्मी डैडी दे मगर होई जाना कि असें फलानी चीज लेई देओ ओह्की चीज लेई देओ ते असें बड़ियां गालियां बी पेई दियां इस गल्ले गल्लै कि एह् नेईं लैना ओह् नेईं लैना तुकी अग्गें जाइयै लेई दिन्ने आं फलानी जगह लैन्नेआं उत्थै जन्नेआं उत्थै लैन्ने आं ते असें ई मार बी पेई जंदी ही उत्थै बिच मेले दे साढ़ी बेजती होई जंदी ही लेकिन असें उस टाइम दी बे बेजती बी बड़ी फील नेईं होंदी ही असें पता क निं'हा बेजती केह् होंदी जित्थै आया उत्थै असें मगर होई जाना असें मार बी पेई जानी लेकिन अस जिद्द इन्नी जिद्द करदे हे असें ओ लैनी गै लैनी ते फ्ही उ'नै बी फसे दे लेई गै देने पौंदी ही ऐसी गल्ल गल्ल नेईं ऐ कि उ'नै नेईं लेई देना उ'नै बी लेई देना पौंदी ही ते उत धोड़ी असें उंदी खलासी गै निं शुड़नी जित धोड़ी उ'नै लेई निं देनी ते फ्ही अस उस मेले दा त्रै दिन पूरा मजा लैंदे हे ते त्रै दिन अस उस मेले चा मतलब कि सवेरै जाना ते शामी औना सवेरै जाना ते शामी औना कम से कम बी असें पूरा पूरा ध्याड़ी उत्थै गुजारनी कि के ओह् साल्ले दा इक बारी मेला लगदा हा ते उस मेले दा मजा सारे गै लैंदे हे बड़े बड़े दूरा लोक आए दे होंदे पहाड़े दे लोक आए दे होंदे सिटी दे लोक आए दे होंदे ते ओह् मेला सबतों जैदा मेन च असें हून पता लग्गेआ कि ओ मेला देवका होंदा हा मतलब कि देवका साढ़े इक इक बहुत बड़ी धार्मिक जगह् मन्नी जंदी ऐ देवका ते देवका ओह् मेला बसाखी उप्पर लगदा ओह्दे बाद च में तुसें सना साढ़ी जेह्की इक साल्ले दी जात्रा मचेल जात्रा ही बचपन विच अस उत्थै बी जंदे हे में अपने मम्मी डैडी कन्नै गेदा हा उत्थै ते उत्थै बी बड़ा मजा आया तुस अपनी जादां जेह्कियां असें कि उत्थै बचपन च जेह्की दिक्खी दियां असें असें ते पता नेहा उस बारे कि केह् होंदा केह् नेईं होंदा साढ़े घरे आह्लें सनाया इत्थै इ'यां इ'यां जगह् ही पैह्लें पहाड़ हे जां इत्थै दरेआ कंडै कंडै कि असें नेईं जाना तोईं फन मतलब कि दरेआ आह्ली साइड नेईं जाना असें बड़ा संभालियै लैंदे हे ओ फ्ही उ'नै सनाया बी ऐ असें कि इत्थै फलानी फलानी जगह् होंदी ही इत्थै मचेल माता गी आई जां केह् होएआ ते बड़ा मजा आया असें उत्थै